उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ बयबो मोन्थिगौ जानांगौ बियो दतमानि सिङाव थानाय मोनसे गामि बरागारि होन्नायाव बियो जोनोम मोनदोंमोन बियो बर'नि थाखाय अनेक रोखोमै मदद होबोदों जों बर' हारिखौहाय जौगाथियाव लांनो थाखाय बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै फसंनो बयबो जांख्रिखाङो बेनो जादोंमोन राइजोफोरनि उपेन्द्र' नाथ ब्रह्मनि हांख्रायनाय बियो गोसो बेरथेनानै लर गाना राइजो राजाफोरनि गोरबोखौ बिलिरलांदोमोन आरो बिहा मोन्नै फोरमायनाय दंमोन गिबिया जादोंमोन बर' राइजो राजाफोरनि गोमानाय उदांस्रिखौ होफिननायनि हाखायै सोरखारि नोजोर बोनाय हारिमानि संबिजिराव बर'फोरनो होखानाय मोन्थाय आरो खाबुखौ रैखाथि होनो सोरखारा मोनबो राहा लायाखैमोन बिखायनो बे वाल गाना बर'फोरनि सिख'जानाय मोन्थाम आरो खाबुखौ फसंफिननायनि दाबिमोन बेबायदिनो उपेन्द्र' नाथआ अनेक रोखोमै जोंनि बर' हारिखौहाय जौगाथियाव फसंबोदों